हमको कार खरीदना था हम कार खरीदने गए थे हमारे पास न फोन चलता है ना गूगल चलता है हमारे पास हम हमको मुबाइल आता ही नहीं चलाने हम मोबाइल नहीं चला पाते हैं हम इसलिए न कार खरीदने जाते हैं बाइक खरीदने जाते हैं या कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हम मुबाइल से नही खरीदते हैं बस डारेक्ट कैस से खरीदते हैं कैस से बस जाते हैं तो कैस हम कैस देते हैं तुरंत कार खरीद लेते हैं हमा फोन ओन हम फोन पर हमको नहीं मालूम है हम फोन ओन नहीं जानते है हम हम अभी फोन चलाने हमको आता ही नही है हम फोन नही चला पाते हैं कैसे चलता है कैसे सब लोग चलाते हैं हम नही जान पाते हैं हम तभी कैस तुरंत हमारे पास कैस है तो हम जाएंगे कार खरीद लेंगे कार खरीद कर तो आप भैया आप कैस लीजिए हमको कार दीजिए हम कैसे दिए तुरंत कार हम वापस लिए ले कर बस वहाँ से चले आते हैं सब लोग देखते हैं मोबाइल से गूगल चला देते हैं फोनपे कर देते हैं औ तुरंत ही कर देते हैं हमको यह सब आता ही नही है हम तुरंत पैसा हाथ में थमाए कार ले कर आएँ बाइक भी खरीदना है तब तब भी ऐसे करते हैं भैंस भी खरीदना है सबको लोग कहते बहुत लोग कि के आपके पास हाथ में नहीं पैसा है तो आप बैंक में फोनपे कर दीजिए हम कहे भाई हमारे पास ना मुबाइल है न हम फोनपे चलाते हैं ना गूगल चलाते हैं हम किसी पर नहीं चलाते हैं बस हमको हमको बस तुरंत पैसा लो तुरंत हमको सामान दो बाइक भी ऐसे कर करती हूँ कुछ भी जैसे हमको डी जे बनवाना है हम तुरंत पैसा देते हैं तुरंत हम कार डी जे को बनवा कर बस हाथ में पैसा देंगे डी जे ले कर चले आएंगी बस हमारे हमारे पास और क्या है हमको ब्लोरो निकलवाना है बस निकलवाना है तो हमारे पास तो इस फोन ओन हमको नहीं मालूम है हम बस पैसे देते हैं पैसे से ले कर चले आते हैं हम बस खाली हो जाते हैं हमारे हाथ पैसा है तो हमारे पास समान भी आ जाएगा और कुछ भी नहीं हम वहाँ से ले कर चले आएंगे कि हमारे हमारे हमारे तरफ से पैसा है अब फोन है बहुत लोग फोनपे चलाते हैं बहुत लोग फोनपे गूगल पे चलाते हैं हाँ भाई तुम फोनपे कर दो हम हम देख रहे हैं मैसेज आ जाएगा तो हमको मालूम हो जाएगा हमारे पास तब नहीं है फोन भी नहीं है मुबाइल भी नहीं है हम मुबाइल लेते ही नही है हम केके मुबाइल अच्छी ही नहीं लगती कि मुबाइल ले लें हम तबौ फोनपे नहीं करते हाथ से हाथ पर पैसा लो हाथ पर दो बस कैस तुरंत